गाम घरमे जे छै से स्वास्थ्यके देखभाल लेल जागरुक होएके जरूरत छै हमरा सभ कऽ स्वास्थ्य केन्द्र गॉंवमे भेटए ई बहुत बड़ा हमरा सभ कऽ जरूरत यऽ आ एकर जरूरत हमरा सभ कऽ सरकारके पूरा करबाक चाही नियमित रूपसँ ओहिमे डॉक्टर बैठे ओहिमे प्रसव कक्ष हुए नर्सके उपलब्धता हुए वैक्सिनेशनके सुविधा हुए कारण छै कि हमरा सभकेँ स्वास्थ्य केन्द्र नहि होएके कारण डॉक्टर नहि बैठेके कारण प्रसव कक्षमे सबसँ बड़ा दिक्कत प्रसवमे होइ छै जे प्रसूतिके हमरा सभकेँ जिला लए कऽ सदर भागय पड़ै छै एम्बुलेन्स टाइम पर नहि भेटै छै एम्बुलेन्सके संख्या ओतेक छै नहि छै नहि फोन करलाके बादो जल्दी नहि आबए छै तऽ तहि दुआरे स्वास्थ्य केन्द्र यऽ स्वास्थ्य केन्द्रके एक उपकेन्द्र दिअऽ जेकर नियमित रूपसँ सञ्चालन होइत हुए डॉक्टर बैठै आओर सारा सुविधा हमरा सभकेँ एतए भेटेै शिक्षाके बुनियादी स्तर तऽ एतऽ खराब यऽ मुदा ओकरा मुदा ओकरा जरूरत सम्हारैके बहुत जादा नितान्त आवश्यकता छै जँ लोककेँ जागरूक कैल जाए शहर हमरा सभकेँ शहर जाए पड़ैए छोट मोट कामके लेल एहि दुआरे सड़क सुविधा हमरा सभकेँ देल गेल यऽ जे बहुत बढ़िआँ यऽ सरकारसँ अभी हम इएह स्वास्थ्य उपकेन्द्रके लिए ही हम माँग करैछी